جی ہاں بالکل جس طرح ہر ایک لکھاری کا ایک مقصد ہوتا ہے اور ہر ایک مصنف کا ایک مقصد ہوتا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے قلم کو اٹھاتا ہے اور قلم کے جوہر دکھاتا ہے اسی طرح میری تحریر کے بھی مقاصد ہیں اور میں بھی کسی امید میں اور کسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے لکھتا ہوں میری تحریر کا مقصد ہے کہ میں اپنے سماج میں اپنے معاشرے میں جہاں میں رہتا ہوں اپنی برادری میں اور خاص طور پر اپنی قوم میں بیداری لانا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میری قوم ایک ایسی قوم بن جائے کہ اس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے ہاتھ میں سائنس ہو دنیا کے سامنے میری قوم نہ جھکے بلکہ میری قوم جو ہے اس کے سامنے دنیا خود جھکے